ہیلو سر آپ زوبی ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں میں نے کچھ آڈر کیا تھا میرا آڈر نمبر ہے تین چار سات زیرو آٹھ نو آٹھ زیرو میرا گھر ریسٹورنٹ سے بہت دور ہے اور میرے ساتھ بارہا یہ ہو چکا ہے کہ جب کھانا میرے یہاں پہنچتا ہے تو کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے برائے مہربانی آپ اس کے لیے کچھ ایسے طریقے استعمال کریں جن سے کھانا ٹھنڈا نہ ہو آپ انسولیٹڈ بیگ استعمال کر سکتے ہیں یا کنٹینر استعمال کر سکتے ہیں یا فائل پیپر کے ذریعے کھانے کو اچھی تریقے سے پیک کر سکتے ہیں تاکہ کھانا دیر تک ٹھنڈا ہو اور جو بھی شخص کھانے کو ڈلیوری کے لیے لے کر آئے برائے مہربانی اس کو یہ کہیں کہ جلدی پہنچے راستے میں کہیں نہ رکے تاکہ یہ کھانا میرا گرم رہے اور میں بہت اچھے تریقے سے کھانا کھا سکوں